تیرنا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے نہ جانے ہمیں کب ضرورت پڑ جائے جب میں تیرہ سے چودہ سال کی رہی ہوں گی تب میری والدہ نے میرا داخلہ سوئیمنگ کوچنگ میں کروا دیا تھا شروع میں مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ کہیں میں ڈوب نہ جاؤں میری ناک میں پانی نہ چلا جائے اور میں مر نہ جاؤں مگر جیسے جیسے میں تیرتی گئی میرا ویسے ویسے ڈر ختم ہوتا چلا گیا ویسے تو سوئیمنگ میں بہت سے ٹیکنیک اور اسٹروک ہوتے ہیں مگر جن میں میں ماہر ہوں وہ یہ ہیں فری اسٹائل اسٹروک بٹر فلائی اسٹروک سائڈ اسٹروک اور بیک اسٹروک جہاں میں سوئیمنگ کرتی تھی وہاں پہلے سے ہی دو کوچ موجود تھے جنہوں نے مجھے تیرنا سکھایا اور میں تیرنا سیکھ گئی